भारत में शुद्ध शाकाहारी भोजन है और उसके यहाँ के जो लोकप्रिय व्यंजक है जो मसाले हैं वो है हल्दी है मिर्ची है गरम मसाला है नमक है और जो और भी धनियाँ है काफ़ी सारे मसालें हैं जिनसे हमारी सब्जी है बहुत अच्छी बनती है और जो हमारे दैनिक जीवन में रोज के रोज काम आते हैं और इसी लिए वह बहोत उपयोग भी है हमारे खाने के लिए और जो भारत का सबसे अच्छा पसंदीदा भोजन है वो है दाल रोटी और दाल बाटी भी है वो भी है वो भी बहुत अच्छे से बनाते हैं बहुत अच्छे से खाते हैं भारतीय संस्कृति में लोगों को यह बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है भोजन खाने में इसलिए ये सबसे अच्छी लगती है